हाँ मध्य प्रदेश में प्राइवेट शिक्षा के कई सारे विकल्प उपलब्ध है मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल कोचिंग सेंटर टूशन क्लासेस और इसी के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट विश्वविद्यालय भी उपलब्ध है और यह अलग अलग लागत में मौजूद है कई बड़े स्कूलों में बड़ी लागत बड़ी फ़ीस लगती है इसी प्रकार छोटे स्कूलों और विश्वविद्यालय कॉलेजों में कम फ़ीस लगती है इसी के साथ वह सरकारी सार्वजानिक शिक्षा के तुलना में बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हम अपनी लागत से पढ़ रहे है और वहाँ पर हम बातचीत भी करते है इसी प्रकार जो सार्वजनि क शिक्षा होती है उसकी तुलना में वह थोड़ा अच्छा होता है और वहाँ पर हम अपने अनुसार भी पढ़ते हैं और बातचीत भी कर सकते है और उनसे समझ भी सकते है जिसमें टाइम हम अपने हिसाब से थोड़ा सा बदल भी सकते है